ए औ औ औ मा मा नाम मोन

औ औ औ एम्फौ फिसिनायाथ' एम्फौ फिसिनायाथ' जोंनि बर'नि मोनसे काल्सार जाहैबाय आरो बेखौ जोङो सिगाङावहाय सिखिरिनिफ्राय जोङो बिदै मोनो नङा होमबा दा बे बिदैखौ जोङो मोनसे सियावहाय खोबनानै दोनो बिनि उनाव सान्नैसोनि उनाव बियो एम्फौ गोरलै ओंखारो जेला एम्फौ गोरलैया ओंखारो होमब्ला जों बेखौ इन्दि बिलाय गोरलैखौ होनानै बाखां होनाय जायो आरो बेबादिनो सानफा एफा सानफा एफा बिलाय गोरलै एसे गोरानिफ्राय गोराखौ होयै होयै एम्फौया गिदिर जायो आरो दा बेबादिनो एम्फौया खननै खनथाम बेबादिनो रुंयै रुंयै जेलानाखि गिदिर जाहैयो होमबा एम्फौया मोनहैयो आरो बे मोन्नाय समावहाय नो गिदिर बे माबा जाजासिम जोङो बे बिलाइ इन्दि बिलायजोंनो जोङो बेखौ फिसिनाय जायो बेनिफ्राय जेलानाखि बियो थोबनायनि सम जाहैगोन बेखौ जों मोन्नाय होन्नानै बुङो एम्फौ मोन्नाय दा बे एम्फौ मोन्नायखौ जोङो खानानै लोखोना बिलाय एबा थालिर बिलायफ्राव बेखौहाय थोबहोनाय जायो आरो थोबहोनानै बेखौ बेबादिनो सान्नै सानथामसो बे बिलाइयावनो दोन्नाय जायो बिनिफ्राय सान्नै सानथामसोनि उनावहाय जोङो बेखौ खानानै मोनसे खादा एबा संग्रायफ्राव दोन्नाय जायो आरो बिदिनो सान्नैसोनि उनावहाय जोङो बे फिथोबाव थानाय जेनाखि एम्फौ बेखौ दिहुन्नानै बे एम्फौखोथ' जोङो जोंनि बर'फ्रा जानायाव बाहायो बिनिफ्राय बे फिथोब बे फिथोबखौ जोङो खुन्दुं दिहुन्नाय जायो आरो जायखौ जों इन्दि खुन्दुं होन्नानै बुङो आरो बेखौ खुन्दुं दिहुन्नो थाखाय जोङो सिगाङाव इन्दि बे फिथोबखौहाय रुनानै लानाय जायो रुनानै बेखौहाय जोङो खाथ्रि बिलाय एबा थालिर थालिर बिलाय फ्राव खाथबहाबनानै बेखौहाय एक सप्तासो बाबो सानब्रै सानबा बा एक सप्तासो बिसिम दोनथा दोनहाबनाय जायो आरो बे दोनहबाबखांनायनि उनाव जेलानाखि बेयो मोन्नाय होन्नानै बुङो जोङो बेखौहाय गुरै जायो होमबा जों बेखौहाय मानि आखायजों थावख्रिजों लुनाय जायोमोन गोदोनि दिनावहाय दा नाथाय गोदान मुगायावहाय जोङो बेखौ मानि मेसिनजों लुनायनि माबाखौबो नुनो मोन्नाय जाबाय आरो बेबादिनो जोङो इन्दि खुन्दुंखौ दिहुन्नाय जायो आरो बे इन्दि खुन्दुंनिफ्रायनो जोङो इन्दि सिखौ दानाय जायो जों बर'फ्रा बेखिनियानो

औ बेनो जायो बेनो जोंनि मानि एम्फौनि सोमोन्दै जेनाखि आं सुंद'यै बुंदों बे सुंद'यै बुंनाया बेनो आरो बेखौनो नोङो एसे मानि बेखेवसारनानै लेरनानै होयोबा बेजोंनो नोंनि जेनाखि रिसार्स बे रिसार्सया साक्सेस जागोन होन्नानै आं आसा खालामो औ दे दे